नोंथांमोननि रेस्तुरेन्ताव आइसक्रिम दं नामा आइसक्रिम दङब्ला बेनि नाट फ्लेवारनि आंनो मोनब्रै आरो सकलेट फ्लेवारनि मोनथाम गासै सातता आइसक्रिम आंनो दैथायहर